کھیلوں کے لیے بنیادی سہولیات فراہم کرنا ہر اسکول اور کالج میں کھیل کے میدان جم کھیلوں کا سامان اور کوچز کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے ماہرانہ کوچز کی تقرری تربیت یافتہ اور تجربہ کار کوچز کی خدمات حاصل کی جائے تاکہ طلباء کو صحیح تکنیک اور اصولوں کے مطابق تربیت مل سکے سالانہ کھیلوں کے مقابلے منعقد کرنا اسکولوں اور کالجوں کے سطح پر ضلعی صوبائی اور قومی سطح کے مقابلوں کا انعقاد کیا جائے تاکہ طلباء میں مقابلے کا جذبہ پیدا ہو کھیلوں کا بجٹ مختص کرنا تعلیمی اداروں کو کھیلوں کے لیے مناسب فنڈس مہیا کیا جائے تاکہ وہ سہولیات فراہم کر سکے طلباء کے حوصلہ افزائی بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبا کو انعامات اسکالرشپس اور تعلیمی سہولتیں دی جائے تاکہ وہ مزید محنت کریں نصاب میں کھیلوں کو شامل کرنا جسمانی تعلیم کو ان نصاب کا لازمی حصہ بنایا جائے تاکہ ہر طالب علم کو کھیلوں میں حصہ لینے کا موقع ملے والدین اور اساتذہ کو آگاہ کرنا کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں آگاہ مہم چلائی جائے تاکہ والدین اور اساتذہ و طلباء کو کھیلوں میں حصہ لینے کے ترغیب دے